मूंखे पंहिंजे मिटु माइटनि जे घर में वञणु जामु पसंदि आहे जीअं मुंहिंजी नानीअ जो घरु थियो हुते असां सभु पाण में मारोटूं मिली करे मौज कंदा आहियूं जीअं की महिला दिवस थियो उन में असां हुननि खे महिलाउनि में वञी करे सभु महिलाऊं मिली करे महिला दिवस मल्हाईंदा आहियूं उन खां पोइ मूंखे पंहिंजी मासी घरु बि वञणु जामु वणंदो आहे मुंहिंजा मासात आहे असां ॿई हिकु ई उमिरि जा आहियूं ऐं हिकु इन में पढ़ंदा आहियूं त असांजी हुन सां जामु पवंदी आहे उन खां पोइ मूंखे मुंहिंजी चाची जे घरु वञणु पसंदि आहे मुंहिंजी उमिरि जी हुते सौटु आहे हुते असां हुननि सां कपिड़ा वपड़ा वठणु वञिणो हुजे ख़रीदारी करणु हुजे त असां उन सां ई वेंदा आहियूं ऐं हुन खां अलावा मुंहिंजा ॿ ॿिया बि सौट आहिनि भाउरु आहिनि हुते मां हुननि सां बि घुमणु फिरणु वेंदी आहियां किॾे ॿाहिरि वाहिरि वञिणो हुजे जीअं हिकु ॾींहं जो ट्रिपा आहे किथे माथेरान वञिणो आहे लोनावला वञिणो आहे त मां हुननि सां ई मिली करे वेंदी आहियां मूंखे हुते हुननि सां ई मज़ो ईंदो आहे ॿियो रक्षाॿंधन थी दिवाली थी असां ॾियारीअ टाइम ते बि गॾ में ई मिलंदा आहियूं ऐं मिली करे मौज वौज कंदा आहियूं जीअं कंहिंजो जनमॾींहुं आहे त वही करे राति जो बारहें बजे उन लाइ केक वग़ैरह कटे करे हुते मौज मल्हाईंदा आहियूं हीअं मिली जुली करे असां सभु रहंदा आहियूं हिन करे मूंखे मिटु माइटनि में वञणु जामु पसंदि आहे ॿियो वरी हिकिड़ा मुंहिंजा चाची जो घरु आहे हुते बि असां वेंदा आहियूं हुते मुंहिंजा ॿ भाउरु आहिनि उन्हनि सां बि मुंहिंजी वधीक लॻंदी आहे किथे डीजे वीजे पार्टी ते वञिणो हुजे त असां सभु मिली करे हुते वेंदा आहियूं